जैसे कि आप पूरा हम सब लोग जानते हैं कि शादी हमारे जीवन में विवाह जो है उसका एक बहुत महत्व रखता है और उसका जो खास फंक्शन होता है उसकी काफ़ी काफ़ी समय से तैयारियाँ चल रही होती हैं जिसके लिए और उसमें बहुत सारी आप तरह तरह की सजावटें तैयारियाँ और सारा मेहमान का मेहमानों का मेहमान नवाज़ी का पूरा इंतजाम बहुत पहले से सोच के रखा जाता है कि उसका व्यवस्था में बहुत समय लगाया जाता है और काफ़ी समय के बाद जब वो पूरी व्यवस्था बन जाती है और जब वो पूरी व्यवस्थाओं का सब एक ब्योरा तैयार किया जाता है और जब वो पूरी व्यवस्थाएं हम बना लेते हैं व्यवस्थाएं बनाने के बाद फिर हम जब काम को बाँटते हैं तो हम सबसे पहला हमारा जो मेन जो मकसद होता है वह यह होता है कि हमारे जितने भी मेहमान आएं वो कोई बिना खाए पिए ना जाए उसका जो खाने पीने का खास विशेष ढंग से ध्यान रखा जाता है उसके लिए और फिर उसके बाद खाने के साथ साथ पानी के लिए पानी की जो व्यवस्था होती है उसमें सबसे मेन महत्व होता है पानी की व्यवस्था खाना तो कोई बना देता है जो खाना बनाने वाले होते हैं वो खाना बना देते हैं रसोई में रसोई बन जाती है मगर उसके बाद उसको सर्व करने के बाद पानी का एक अपना एक मेन जो महत्व है वो पानी का बहुत महत्व है तो पानी की बड़ी मात्रा में व्यवस्था करने के लिए अब जैसे कि पहले तो ये था कि नल से भर दिया जाता था मगर अब नई युवा पीढ़ी आ गई है तो ये युवा पीढ़ी अब वो पानी को पीना पसंद नहीं करती ये फिल्टर पानी पीना पसंद करती है तो अब जो फिल्टर के कैंपर आते हैं पानी के तो अब वो फ़िल्टर के जो कैंपर होते हैं उनके ज़रिए से उसका इंतजाम किया जाता है ताकि ऐसा ना हो कि कोई पानी ना पिए क्योंकि पानी ट्यूबवेल का या अगर हम मोटर से पानी भरते हैं नल से तो पानी कहीं ना कहीं गंदा होता है फिल्टर नहीं होता तो उससे कई सारी बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है जिसकी वजह से अच्छे पानी की व्यवस्था की जाती है और वो पानी की व्यवस्था के लिए अब जो रिटेलर अब जो थोक में अब जो फ़िल्टर का वॉटर फ़िल्टर लगा के रखे हुए हैं उनकी दुकानों से अब जो वाटर कूलर कूलर मिलते हैं कैंपर मिलते हैं उनके ज़रिए शादियों में अब जो है वो पानी की व्यवस्था होने लगी है